आङो माब्लाबा जोंफ्रा न'खराव फैसाबो गैया मैगं थाइगंबो बायनो जानाय इफोरबायदि जाथारो अब्ला आङो मा खालामो न'आवनो माइरं दंखायो नालाय इफोरखोनो देग्लिनानै अनद्ला खारै संनानै होयो आरो न'खराव ओमफ्राय आरो माब्लाबा इदिनो हाग्रा मैगं जिखिजाया बोज्रांलाबायनानै ओंख्रि गोबाब खारै ओंख्रि संनानै जाहोयो ओमफ्राय आरो माब्लाबा थास' थाला नागिरनानै बोज्रां बोज्रिं संनानै जाहोनानै आं न'खरखौ इदिनो फालिलाङो आरो जेन'बा दा मैगं गैथाराब्लाथ' उफाय गैया नालाय न'खरखौ न'खरनि फरियालफोरखो माब्रै जाहोगोन माब्रै मागोन इदि भाबिनानैनो ओंख्रिखो नागिरना मोनाथारो आरो जेन'बा नागिरना मोनि जाया इफोरबायदिनो खारैफोरखोब्लाबो बोथिसे संनानै जाहोनानै बिजोंनो थगायनानै दोनलायबाय इदि जायो बोथिसे आरो माब्लाबा आरो मैगं थाइगं थाब्लाथ' मैगं थाइगंखौनो संनानै होसै जेन'बा आरो खाथि खालायावथ' दखानबो गैयानालाय फैसा थाब्लाबो एखनब्ला थांस्लाबनो फैस्लाबनो हाया इफोरबायदिनो बोज्रांनानै संनो गोनां जानानै होयो न'खरखो जेन'बा न'खरनि फरियालफोरनो जाहोनायनि थाखाय ओंखामगोजा जास्लायस्लाय माबा मोनसे ओंख्रि नागिरनानै जाहोब्ला इसे खहाबसिनगोन साननानै इफोरबायदि थास' थाला माब्लाबा नागिरलाबायनानै आं संनानै जाहोयो आरो न'खरनि फरियालफोरनो इफोरबायदि खालामनानै न'खरखो दैदेनलाङो जेन'बा इफोरबायदि